नमस्ते

हाँ हाँ जी समझ गए आपको कैजुअल भी चाहिए और स्पोर्ट्स शूज यनि चाहिए आँय हाँ हाँ उस कीट क्या नंबर लगेगा क्या साइज चाहिए अच्छा अच्छा तीन सू चाहिए ठीक है ठीक है अब पैसा तो हम बता देंगे जैसे अब ब्रांड में जाएँगी बाटा का जाएँगी या रेड चीफ जाएँगी वुडलैंड जाएँगी तो तो काफी मजबूत है लेकिन दाम उनका अधिक होगा उस दो हजार से ऊपर जाएगा आ नीचे आएँगी थोड़ा लोकल तो कम आएगा तो मजबूत चाहिए अच ठीक है थोड़ा हम हम उडलैंड का जूता निकलवा देते हैं एक कड जी जी आप एकदम निश्चिंत रहिए बेहतर आपको क्वालटी मिलेगा नौ नंबर का जूता आठ नंबर का जूता और सात नंबर का तीन जूता निकलवा दे रहे हैं हैं

चलिए इस समय इस समय ट्वेंटी फाइव पर्सेंट आफ भी आया हुआ है उडलैंड पर हाँ वुडलैंड से ट्वेंटी फाइव पर्सेंट आफ आया हुआ है इसको कि मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ एँ और आप आनलाइन डिलिभरी चाहिए आपको कि आएँगी नहीं नहीं रेट आप कहीं भी पता कर लेंगे उसका आनलाइन आप रेट पता कर सकते हैं

ठीक ठीक जैसा ठीक है हम हम अच्छा ठीक है ठीक है आप जैसा समझिए ठीक हम रेट लगाएँगे और आपको थोड़ी ठीक है नमस्ते